ہاں بچپن سے ہم تاریخ دیکھتے رہتے ہیں بچپن سے تاریخ دیکھتے ہیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے تاریخ کے بارے میں تاریخ سیکھتے ہیں جتنے بھی تاریخ ہے اردو سے ہو یا ہندی سے ہو جتنے بھی تاریخ انگلش بھی ہو یہ تاریخ سیکھتے رہتے ہیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے تاریخ کس ٹائپ کی ہوتی ہے تاریخ اوریخ تاریخ ہے تاریخ تاریخ تاریف کے تاریخ ہیں جو ہمارے ڈاٹا پتا چلتا ہے کیا تاریخ ہے کیا دن ہے کیا رات ہے کیا چیز ہے کیا ہے نہیں ہے ہر ایک چیز تاریخ سے پتا چلتا ہے یہ ڈیٹ رکتا نہیں ہے ہمیشہ چلتا رہتا ہے ڈیٹ یہ تاریخ ایک ایسی ہے جو تاریخ چلتی رہتی ہے تاریخ تاریخ یہ اردو سے ہو یا ہندی سے ہو تاریخ ایک ہی ہوتی ہے ہر تاریخ بدلتا رہتا ہے اب کبھی اس مہینے میں اس مہینے میں تاریخ چینج ہوتی ہے کبھی اکتیس کی کبھی انتیس کی کبھی اٹھائیس کی تاریخ ہوتی ہے اس سے تاریخ پتا چلتا ہے دن رات اور کوئی بھی چیز ہو پتا چل جاتا ہے تاریخ سے یہ ہے تاریخ کیا ہے کیا ڈیٹ ہے کیا ڈاٹا ہے کیا ہے نہیں ہے تاریخ سے بایو ڈاٹا پتا چلتا ہے کیا ہے کیا ہیں یا کیا نہیں ہیں تاریخ ہے تاریخ سے کیا ہے نہیں ہے ہر ایک چیز تاریخ سے پتا منول چل جاتی ہے اس تاریخ سے تاریخ تاریخ دیکھنا ہے تاریخ سے سیکھ تاریخ سے پتا چل جاتا ہے کیا نہیں ہے کتنی تاریخ ہے نہیں ہے کیا ہے کیا ہے نہیں ہے